चिरां जिल्लायाव माखासे मख'जाथाव थावनि आरो दावबायग्राफोरखौ बोगथाबनो हाग्रा जायगाया जाहैबाय बाथौ खेराइ फेमिलि रिजर्ट बे जायगाया दावबायग्राफोरनि गोसोखौ मेहेर गोनां मेहेरगोनां यै बोगथांनो हायो मानोना बे जायगायावहाय माखासे जोंनि फेमिलि फेमिलि होन्नानै बुङोब्ला जोङो बेबायदिनो बिमा बिफा गथ' गथाय जोङो बे जायगायावहाय थाङो आरो बे जायगायाव थांनानै जोङो बेबायदिनो गथ'फोरनि थाखाय गोबां बावहाय गेलेग्राफोर दङ आरो गथ'फ्रा बाहाय गेलेनानै गाव गावनि गोसोखौ मोजां सान्तियाव लायो आरो बेजों लोगोसे गोबां बेबायदिनो बेरायग्रा जायगा आरो बेबायदिनो स्टेज हल बेबादिनो जाग्रा लोंग्रा मोजां मोजां रोखोमनि बे सिङावहाय दङ आरो बेयावनो बेरायहैनानै गोबां सुबुंफोरनि गोसोखौ मेहेरगोनां बा दावबायारिफोरखौ बोगथाबनानै लानो हायो